عام طور سے قانونی دستاویزات تیار کرنا مختلف معقولیت اور متغیرات پر منحصر ہوتا ہے کچھ معاملات آسان ہوتے ہیں جب کہ کچھ معاملات مشکل پیدا ہوتی ہے جیسے کہ مختلف قوانین اور رجسٹریشن کی ضرورتوں کی خصوصیات دستاویزات حاصل کرنے کے لیے آپ کو عموماً مقامی حکومتی دفاتر مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں تجارت رجسٹریشن آفس موٹر رجسٹریشن اتھروٹی وزارت خارجہ پاسپورٹ جیسے معاملات کے لیے بینک یا مالیہ دفاتر جیسے کریڈٹ اور قرض کے معاملات کے لیے مشکل قانونی دستاویزات میں عموماً درج ذیل شامل ہوتے ہیں تصدیق شدہ نسخے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی مالی حالات کی تفصیلات ٹیکس ریٹرن بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ منصوبے یا کاروبار کی تفصیلات سابقہ دستاویزات یا معلومات اگر لازم ہو یہ دستاویزات معمولاً تجربہ تشخص اور دستورکار کے تحت حاصل کیے جاتے ہیں اور آپ کو اپنے مقامی قانونی اداروں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے